मेरे अनुसार हमारी जो हिंदी भाषा है जो हमारे राज्य की जो सांस्कृतिक पहचान है उसमे उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है पूरे राजस्थान में और सबसे ज़्यादा वैसे बोली जाने वाली भाषा भी हमारी हिंदी है हमारी मातृभाषा भी हिंदी ही है और हमारे पूरे भारत वर्ष में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है और जो हमारे क्षेत्र में हिंदी भाषा बोली जाती है उसको सभी लोग छोटे बड़े सभी लोग मानते हैं सभी लोग समझते हैं बोल आसानी से बोल सकते हैं आसानी से लिख सकते हैं तो सभी तरह से हिंदी भाषा है वो बहुत ही अच्छी है